पहिरों ठाणे डिस्ट्रिट में जाते काथे ॾिसि त वण टिण जाम हूंदा हुआ जंहिंसां इंसाननि खे ऑक्सीजन मिलंदी हुई जेसा सिहत सुठी रहंदी हुई हाणे जाते ॾिसि त फैक्टरियूं जाते ॾिसि त फ्लैट्स बिल्डिंगियूं ठहियूं रहियूं आहिनि इन सां वण टिण वण टिण सभु कटे छॾिया आहिनि त माण्हुनि जी तबिअत केॾीमहिल कीअं ऐं केॾीमहिल कीअं रही आहे त तीअं असां चाहियूं था त वण टिण इहा आसे पासे में ज़रूरी लॻाइणु खपनि मां त पंहिंजे घर जे आसे पासे खां बि वण टिण लॻाईंदी ई आहियां जीअं गुलनि जा हुजनि या कंहिंजा बि हुजनि ख़ुशबू अचे ऑक्सीज़न मिले तीअं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरी में ज़रूरी वण टिण हुजण खपनि